ہیلو بھارت گیس گیس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی میں ابھی جو ہے میرٹھ سے دلی میں شفٹ ہوا ہوں اور میرا میرٹھ کا ایڈریس ہے ای پانچ سو انتیس خیر نگر گھنٹہ گھر اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو میرٹھ کا ایڈریس ہے وہ دلی میں ٹرانسفر کر دیا جائے میرا گیس نمبر ہے بھارت سی اے جی انتیس تریپن اور میں یہ گیس نمبر دلی کے برہم پوری گلی نمبر پندرہ فلیٹ نمبر پان سو بائیس تھرڈ فلور پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور تھوڑا جلدی میری اس کارروائی کو آپ شروع کر دیں اور ایڈریس اپگریٹ کر دیں کیونکہ ہمیں کھانا بنانے میں دقت ہو رہی ہے ہمیں باہر سے کھانا پڑ رہا ہے بہت شکریہ